हैल्लो हैल्लो हांजी कौन बोल्ला दे ओ सैकिंड हैंड फोन लैना हा कोई गल्ल नी ले लैओ हां बेचाने अस ओ यरो घर आह्ले नमां लेई दे नि मैं नमां बेचना नेईं हा मेरा मन नेईं हा बेचने मैं आखेआ चलो दऊं केह् करने न ते इक बेचुनेआं हां बेचना ते ऐ कोई गल्ल नी दिक्खी लैएओ तुस ते फ्ही लेई जायो लैना होगा ले लैएओ नेईं लैना होगा रैह्न देओ फोटो केह् करना दिक्खियै घर आवेओ यरो घर आह्नियै दिक्खी लैएओ लैना होगा ले लैएओ नेईं लैना होगा रैह्न देयो घर आवेओ आह्नियै लेई जाएओ असें कोई तुसें आखेआ थोह्ड़ी मैं बेचना नेईं हा मेरा पैह्ला फोन हा वा चलो में आखेआ दऊं केह् करने होंदे इक देऊनिआं कोई नी घर आइयै ते फ्ही लेई जाएओ ए खरी